भारतके राष्ट्रीय भाषा हिंदी हइ एकरामे सामान्यतः भोजपुरी मैथिली उर्दू बाङ्गला तमिल बहुत सारा भाषा बोलल जाइ हइ देशमे भारतके विविधता भारत दुनिआके उन अनूठा देशमे से एक हइ जहाँके भाषाके विविधताके विरासत हइ भारतके संविधानमे बाइस आधिकारिक भाषाके मान्यता देलखिन हँ बहु भाषावाद भारतमे जीवनके मार्ग हइ काहेकि देशके विभिन्न भाषामे लोग अपना जन्मसे ही एकसे अधिक भाषा बोले हइ आओर अपन जीवनकालके दौरान अतिरिक्त भाषा के सीखैत हइ यहाँ देशमे बहुत भाषा बोले जाइ हइ जकरामे भोजपुरी हिंदी मैथिली बङ्गाली तमिल बहुत सारा भाषा हइ जकरा जकराके भाषा विविधता आवश्यक हइ काहेकि इससे पता चलय हइ कि हम दोसरासे भिन्न हइ विशेषकर संस्कृतमे यऽ वह कारक हइ जे अद्यतः